हाँ भइया नमस्ते और कैसे हैं आप आपका सैलून कहाँ पे है सैलून आप खोले हुए हैं मुझे बाल कटवाना था अपना देखिए मैं अपना बाल मैं अपना बाल जो है जो अपना बाल कटवाना है मुझे वो साइड साइड का मतलब बारीक रहे ऊपर जाके वो पूरा थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो लेबल में करवाना है उसके बाद दाढ़ी रखना है तो अच्छे से मूछ वगैरह बढ़िया से नीचे झुका के रखना है नहीं बाल तो खड़ा नहीं करवाना है हालांकि हल्का फुल्का बाल पका हुआ है थोड़ा सा उसमें क्या है कि वो जो डाई ओई होता है वो सब लगा दीजिएगा ब्लैक रं ग का और जो भूरा रंग का होता नहीं है बरगंडी जैसा भी होता है ऐसा कुछ चार्जेस क्या हैं आपके आपके चार्जेस क्या हैं चार्जेस क्या हैं आपके लेकिन भइया जी आपके चार्जेस तो बहुत कॉस्टली समझ में आ रहे हैं मुझे आप ए सी का पैसा ले रहे हैं कि बाल काटने का पइसा ले रहे हैं ठीक है अच्छा तो आप नहीं सोच रहा था कि आपके इस बार सैलून में एक बार आऊँ थोड़ा सा बाल ओल अच्छे से कटवा लूँ सेटिंग वगैरह करा लूँ नहीं हाइवे से ही आ रहे हैं भइया हाँ देख रहा हूँ

रद्दीचंद हेयर कटिंग सैलून वहाँ के प्रोप्राइटर का नाम क्या है भइया ठीक है भइया हम आते हैं जो है उसके बाद आपके जो सैलून का लुफ्त उठाते हैं ठीक है भइया ठीक है भइया नमस्कार नमस्कार भइया नमस्कार